नमस्ते थुआढ़ा नांऽ की ऐ थुआढ़ा केह् हाल ऐ में ठीक आं तुस केह् करा करदे ओ मिगी माफ करो तुस कुत्थे रौह्न्दे ओ थोआढ़ा स्वागत ऐ